टी वी उबी सब कुछ हय इलेक्ट्रोनिक सामान सब छै जे बेरोजगारके बारेमे बतबै छै जैसे कि अहूँ होइ छै जे चीज होइ छै सब टी वी टी वी रेडियो सबमे अबै छै इधर कुछके कमी नहि छै टी वी उबीमे सबमे देखै छियै बेरोजगारके भगाबैके लेल सब बतबै छै इधर शो टी वी उबी होइ हय तऽ सबकिछु बतबै हय इधर कुछके कमी नहि छै टी वी उबी ककरो घरमे लागल छै तऽ देखऽ जाइ छियै इलेक्ट्रॉनिकके बारेमे बतबै हय अगर कुछोके कमी नहि छै सब कुछ छै टी वी उबी रेडियो इलेक्ट्रॉनिकके बारेमे बतबै हय इलेक्ट्रॉनिक सामानके बारेमे बतबै हय कैसे होतै टी वी उबीके व्यवस्था छै रेडियोमे सुनै छियै सब किछुके बारेमे सुनै छियै मोबाइल उबाइलमे देखै छियै सबकिछु बतबै छै खेती कृषिके बारेमे बतबै हय ओइमे कोइ कमी नहि छै सब किछुके बारेमे बतबै हय इधर सब किछु छै इलेक्ट्रॉनिक टी वी उबीमे देखबै हय इधर सबकुछ हय किछुके बारेमे कमी नहि हय